यस आई स्पीकिंग फाइव स्पीकिंग फाइव नम्बर बिटवीन टेन टू दस लाख के बीच में नाइन दूसरी संख्या एक सौ तीन तीसरी संख्या दस हज़ार चौथी संख्या दो लाख और पाँचवीं संख्या आठ लाख यही संख्या है जो पाँच नम्बर है जो दस से दस लाख के बीच में है पाँच संख्याएँ